हॅलो सर म्हजें नांव ऋतुजा नायक हांव म्हाजें सद्द्या आतां नवें लग्न जाल्लें आसा सो आतां आदार कार्डा वयलें हांयें म्हजें नांव चेंज केल्लें आसा आनी आतां फक्त म्हजें पॅन कार्डाचें वयलें नांव अपडेट करपाचें आसा सो म्हाका किदें डॉक्युमेंट लागतलें चेंज करपाक ओके सो मॅरेज सर्टिफिकेट आनी आदार कार्ड तुमकां हांव बेगीन हाडून दितां